हेल' ए नों फटग्राफार दा ए फट' खेबजानो नांगौमोन

ओमफ्राय बिसबां बिसिबां लायोथाइ फट' खेबनायफ्राव औ फट' शुटनि थाखाय ए औ खेबजानांगौ ओमफ्राय कुवालिटिफ्रा मोजां जाखायो दा फट' खेबनायफ्रा औ थुक्राझारनिफ्राइ गाबोनफोर खेबजानांगौ दंमोन आरोखि फट' शुट दंमोन ओमफ्राय ओमफ्राय औ औ औ बेंथलआव दा ए बेखौनो बेसेबां लायो मा बादि जायो फट' खेबनायफ्रा बेखौ सोंहरदोंमोन आरोखि औ खेबनायफ्रा मोजां मोजां जाखायोदा ने औ औ बेखायनो गाबोन खेबजा हैयनांगौ आरोखि सानैसो दं खेबजाग्रा आंजों लोगोसे आरोखि खेबजाहैनांगौ आरोखि औ औ बेखायनो खबर लाहरग्रोनाय जादोंमोन आरोखि दामफ्रा बेसेबां बसेबां लायो फट' मोनसेयाव बेसेबां लायो बेफोरखौ सोंहरग्रोनाय जादोंमोन आरोखि मिथिया ना नोंनियाखौ नोंनि दामखौ थुक्राझार

औ औ गाबोन खेबजाहैनायसै औ गाबोन संफोरबोब्लाबो जायो दा बेखौनो औ बेखौनो सोंहरग्रोनायदोंमोन आरोखि औ दे दे बिदिब्ला औ औ दे दे औ